ओंख्रि संबा मालाबा मालाबा संख्रि गोबाब मालाबा खामो संनानै दोन्नानै माखौबा खामानि मावफ्लांबा बावना थाबाथाय मेगंफ्रा खामफ्लाङो खामबाथाय आरो खामनायखौ गारनानै मोजांखौ बासिनानै जासिगोन नारजिफोर संबा खारै गोबाब जाबा दैफोरखौ इसे बारा होसिगोन आरो बिदिनो जानांसिगोन आरो उफाय गैया बहा खारै गोबाब बाबो अनला ओंख्रि संबा जों फार्स्टआव माइरंखौ सोमना लाग्रोयो सोमना लाखांनायनि उनाव बेखौ उवालाव देयो देनानै आरो अनलाखौथ' आरो बरा ओरैनो जानो बेदरफोरजों दाउफोरजों अमा बेदरफोरजों जायो बेखौ मा खालामो बेदरफोर होबा नाफोर होबा सिगां एवना लाग्रोयो एवना लाखांनानै उनाव बिदिनो दै होनानै दैखौ थिग गोदौहोयो गोदौ होनानै अनखौ उरना होयो उरना होनानै थिग गोदौ होनानै खारै आरि होनानै मोजां फाख खालामो आरो खारै मा होनो अनलायाव खारै मोजां नांबा आरो दुन गंगार दुनजियाफोरखौ होबा जानो बिराद गोथाव जायो आरो मोजांनो आरो नारजिफोरखौबो मोजां खारै होनानै एरग्लिबा माबा जानो मोजां जायो आरो खारै नाङाबा जेंगाब गाब मोनजायो नारजिखौ नारजिफोर संबा आरो फार्स्टआव मा खालामो नारजिखौ जों सोमनानै लायो सोमना लाखांनायनि उनाव बेखौ मोजां सुना सेबखांनानै खारैजों एरग्लियो खारैजों एरग्लिनानै बेदरफोर होबा बेदरखौ एवना लायो बेदर एवखांनानै बेदर एवनानै आरो मोजां मस्ला मस्लि होना मोजां बेदरखौ एवना मोनजासे एवनानै नारजिखौ होनानै गोदौ दै एसे होनानै गोदौ होनानै सुनानै बिदिनो जायो आरो नारजि ओंख्रिफोरखौ